हैलो भगत ताराचंद होटल अजु मुंहिंजे घर में अमेरिका सां खास मुंजा महिमान अचनि था त तव्हांजे होटल में छा छा स्पेशल डिश मिलंदी आहे ख़ासि करे सिंधी स्पेशल डिश मूंखे खपे मां तव्हांखे मुंहिंजो वॉट्सप नंबर ॾियां थो तव्हां उहो लिखियो ऐं मूंखे तव्हांजो मेन्यू मोकिलियो वॉट्सप ते मूंखे जामु स्पेशल डिशूं खपे हे मुंहिंजा महिमान ख़ासि अमेरिका सां अचनि था ऐं मूंखे हुनखे हुननि खे सिंधी डिश ट्राए कराइणी आहे मूंखे खपनि अऊं मुखे ख़ासि करे कोकी खपे ऐं मूंखे दालि खपे त उमेदु आहे मूंखे की तव्हां सुठा सुठा ठाहे करे मोकिलींदा ऐं मुंहिंजा महिमान बि तमामु ख़ुशि थियनि उहे सभु उहे सभु सिंधी सिंधी तरह तरह जी डिशूं खाए करणु ऐं मूंखे तव्हांजे होटल सां जाम उमेदु आहे की तव्हां सुठा खाधा मोकिलींदा धन्यवाद